बिजनेस डेवलोप जावपा खातीर गोंयांत गोंयच्या गर्वमेंटान वेगळी वेगळीं स्किम्सूय काडल्यात फॉर एझांपल तांका स्टेंप ड्यूटीचे रिएबुसमेंट मेळटां म्हणजे तुवें जितलें स्टेंप पेपरा खातीर घाल्लें आसता पयशे तितलें तुका परत मेळटा तुका रिर्सच आनी डेवलोपमेंट कोणी करता जाल्यार तितलें पयशें तुकां परत मेळटा ह्यो सगळ्यो स्किमी गर्वमेंटान आता हाडल्यात त्या भायर लोन दिवपा फाटल्यान आतां इजि सिंगल विंडो क्लियरन्स लोनूय मेळटा जातून सामके मिनीमम पेपर वर्क आशिल्ल्यान तुका तुजे लोन प्रोसेस फास्ट जाता हें सगळ्यो स्किमी आता गर्वमेंट गोंयांत हाडून बिजनेसाक नवी दिशा दाखयता